جہاں تک کسانوں کی اور بیک یارڈ پولٹری کیپرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپریشن کے لیے پولیو کا جو انتخاب کرتے ہیں تو اُس میں فارمی کی بہ نسبت وہ لوگ بند مرغی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیوں کہ بند مرغی جو ہوتی ہے

کافی اچھی نسل کی ہوتی ہے کافی اچھی نسل کی وہ مانی جاتی ہے اور مرغیوں کے بہ نسبت کیوں کہ وہ گرم بھی ہوتی ہے اور فارمی مرغی جو ہوتی ہے اُس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے صحت کے لیے بھی اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے کیوں کہ فارمی مرغی جو ہوتی ہے وہ دواؤں کے ذریعے سے پُھلائی جاتی ہے دواؤں کے ذریعے سے اُس کی پرورش کی جاتی ہے ایک انجیکشن کے ذریعے سے اُس کی پرورش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے فارمی مرغی کے اندر وہ کوائلٹی نہیں آ پاتی ہے جو بند مرغی کے اندر ہوتی ہے اور فارمی مرغی اگر دیکھا جائے تو نہ چل سکتی ہے نہ اُڑ سکتی ہے تو اِس سے بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں اِس لیے کسان لوگ پولٹری کیپرز لوگ بند مرغی کو ترجیح دیتے ہیں